मैथिली लोकगीत एक सर्वश्रेष्ठ कला थिक आओर एहि लोकगीतमे गायककेँ झुमा दैके सङ्गे सङ्गे श्रोता सेहो झुमि उठैत अछि आओर एहि गीतके गतिशीलता अहाँके सम्प्रेषणीय भावसँ बहुत अधिक अछि आओर एतेक तऽ कहल जा सकैत अछि जे कोनो एहन जीवनके षोडस संस्कार नहि अछि जतय कि एतेक सम्प्रेषणीय भाव लेने कोनो गीत नहि अछि एहिठाम अहाँके सोहरमे से छन्द पहरके सोहरमे विभिन्न तरहके वाक्य वाक्यांश भेटत अहाँके मनोविनोदक लेल एहिठाम बहुत नृत्य गीत एहन अछि जाहिमे अहाँके वाक्यांशके सङ्ग सङ्ग अहाँके व्याख्या समाहित होइए ओहिमे अहाँके से मिथिलानी ई पीढ़ी दर पीढ़ी आओर पारम्परिक रूपसँ गबैत अबैत रहली हेँ आओर हमरासभके ओहिठाम ई कहियौ लोक मैथिली लोकगीत हमरा सभके मैथिलक एक पहचान थिक